جی خیریت الحمد اللہ کہیے کیا کہہ رہی تھیں آپ کو کچھ خریدنا ہے ہمارے سبزی شاپ سے ویسے تو ہمارے پاس بہت ساری سبزیاں ہیں آلو ٹماٹر بیگن اور دھنیا وغیرہ گوبھی بھی ہے بیگن ہمارے پاس سو روپیے کِلو ہیں اچھے کوالٹی کے ہوتے ہیں تو مہنگے ہی ہوں گے آپ بتا دو کتنا کم کروانا چاہتے ہیں آپ نہیں یہ تو بہت کم ہو جائے گا اَسی میں کر دیتے ہیں بہترین کوالٹی کی سبزی چاہتی ہیں اور سَستے دام میں بھی چاہتی ہیں گھر پہ ڈیلیوری بھی چاہتی ہیں کیسے پوسبل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور کیا چاہیے اوکے آلو کے ساتھ چاہیے آپ کو یہ ہمارے یہاں ہے ڈھائی سو میں دھائی سو روپیے کلو مہنگا نہیں ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے دو سو میں کر لیتے ہیں لگا دیئے ہیں سو کہہ رہے ہیں نا دو سو میں لے لیجیے چاہیے کِتنا آپ کو ٹھیک ہے اور کچھ ہاں فریش گوبھی بھی ہے وہ ڈیڑھ سو میں آپ کو تو ساری چیزیں ہی مہنگی لگ رہی ہے مہنگا نہیں بول رہے ہیں کتنے میں بتائیں آپ ٹھیک ہے تب ایک سو تیس میں کر دے رہے ہیں

ٹھیک ہے ہم ڈیلیور کر دیں گے اوکے اللہ حافظ